कोरोना च साढ़ी आनलाइन क्लासां चलदियां हां फोना बिच्च गै क्लासां चलदियां हां ते स्कूल ते अस जंदे निं हे अदूं स्कूल मतलब सारे बंद होए दे हे छुट्टियां छट्टियां कीती दियां हां ते फोनै बिच्च गै पढ़ाई पढ़ाई बगैरा होंदी ही ते आनलाइन क्लासां लगदियां साढ़े फोनै बिच्च गै है हे केईं उ'नें ऐप उप्पर दित्ते दे हे केईं बारी वीडियो काल च क्लासां लगदियां हियां सारे बच्चे ऐड कीते दे हे इ'यां ग्रुप बनाए दे हे जेह्ड़ी बी क्लासां लगनियां टैम सनाई ओड़दे हे आनलाइन क्लासां लगदियां हियां ग्रुप ग्राप बनाए दे हे उ'नें ते अस क्लासां क्लूसां लांदे रेह् वीडियो ऐप च केईं उ'नें ऐप बी देई ओड़े दे हे न जि'यां जूम ऐप जूम ऐप बिच्च ते बड़े पढ़े अस ओह्दे बिच्च मतलब वीडियो काल बी होंदी ही सर सानूं पढ़ांदे हे उत्थै ब्लैक बोर्डा पर पढ़ांदे हे ते अस जूम ऐप बिच्च उ'नें ब्लैक बोर्ड आह्ली सारे अपना कैमरा कड्ढियै ते सारे बच्चे अपने कैमरे आन करियै मतलब पता लग्गी जंदा इ'यां मतलब इक वीडियो काल आह्ला लेखा गै ऐ साढ़ी पूरी इ'यां लाइव क्लासां लगदियां हां ते हर इक टीचर इक इक घैंटा दो दो घैंटा साढ़ियां क्लासां लैंदे बिच्च रैस्ट बी दिंदे हे मतलब इ'यां स्कूल आह्ले लेखा टाइम ही जि'यां स्कूल मतलब जि'यां ऐ हा अट्ठ बजे जन्ने होन्नें ते दो बजे छुट्टी होंदी ओह्दे बिच्च साढ़ी क्लासें दा टैम ही जि'यां स्कूल टैम होंदा क्लासें दा जिन्ना बी इक घैंटा होऐ पंजताली मिन्ट होऐ मतलब उ'ऐ स्हाब दियां सानूं क्लासां लैंदे हे ते जेह्ड़ा टैम सानूं रुट्टी खाने गी दिंदे हे ते उ'ऐ टैम दे सानूं रैस्ट करने गी देई 'रड़े हे बाकी क्लासां ते उ'ऐ लगदियां हियां एह् ऐ कि अस स्कूल निं जा पांदे हे लाकडाऊन कीते दा हा बाह्र बी निं निकली सकदे हे अग्गें टीचरें पलीस पलास आह्ले घूमदे हे पलीस पलास आह्ले घूमदे हे जे कोई बाह्र निकलदा तां ओह् इ'यां डंडे डुंडे मारदे हे ते तांइयैं उ'नें लाकडाऊन कीते दा हा कि टीचरें एह् क्लासां क्लूसां लाने गी घर गै देई दित्ते दा ओह्दे बाद सानूं पेपर बी होंदा हा निं छू छूट दित्ती दी ही इ'नें कि सानूं छूट देई ओड़ी दी ही इ'नें कि जेल्लै साढ़े पेपर होए ते अ'ऊं मतलब में गी जेल्लै ञाह्रमीं दे पेपर दित्ते अपने तां उ'नें दित्ता केह् तुसें स्हत्तर परसैंट पेपर करना ते जि'यां मतलब अहें स्हत्तर नंबर दा पेपर कीता ओह् सौ नंबर दा गै गनोना ते फिर बी अस पेपर करी औंदे हे होर आनलाइन गै क्लासां लग्गियां हियां स्कूल गे निं ते ओह्दे बाद च साढ़े बाह्रमीं जेह्ड़ी साढ़ी ञाह्रमीं दी मार्कलिस्ट आई ही ते ओह् लाकडाऊन च मतलब इक इक दो दो पेपर दित्ता मता लाकडाऊन होई गेआ मता कोरोना ते कोरोना होई गेआ हा ते फिर उ'नें ओह् कीता कि जेह्ड़े दो तिन्न पेपर रेह् उ'नें पेपर निं ले इ'यां गै मास प्रमोशन देई दित्ती ओह्दे बाद जेल्लै साढ़े बाह्रमीं दे पेपर औने आह्ले हे ते उ'नें आनलाइन क्लासां लाइयां साढ़ियां आनलाइन क्लासां लाइयां फिर अस मतलब फोन बिच्च गै पढ़े जेल्लै साढ़े पेपर औने आह्ले हे फिर अस पेपर देन गे उ'नें बी ताह्म्मीं सानूं ओह् देई दित्ती दी ही कि स्हत्तर नंबर दा पेपर करगे तां पूरा सौ नंबर थ्होना फिर बी असें आनलाइन क्लासां लाइयां पेपर पूपर कीता असें ते ओह्दे बाद च रिजल्ट जेल्लै साढ़ा आया आनलाइन फिर असें दिक्खेआ कि मतलब लाकडाऊन च जेह्ड़े इ'यां बी होएआ कि जेह्ड़े दसमीं च रौंह्दे हे कि ओह् बी इ'यां पास करी ओड़े हे उ'नें मतलब केइयें दे पेपर बी निं होए हे की उ'नें ओह् पास करी ओड़े हे होर मतलब कोरोना बारी बी बड़ा फैदा लेआ होर बच्चें गी जेह्ड़े फोन दित्ते दे हे मतलब बच्चें गी उ'नें स्टडी स्टूडी कीती दी जैदा आनलाइन जि'नें बच्चें कोल फोन नेईं बी है हे ते उ'नें बी लाकडाऊन दे बारी फोन लेई लेआ मतलब स्हेई स्टडी जेह्ड़ी जेह्ड़ा पढ़ने दा ओह् ओह् लाकडाऊन च फोना दे थ्रू गै हा जेह्दे कोल फोन नेईं बी है नी उ'नें बी फोन लेई लेआ मतलब शैल पढ़ाई होई सारें बच्चें दी फोना च गै होई हर हर बच्चे कोल जिन्ने बी क्लासा च सारें गी मतलब दौ सौ तीन सौ पंजाह् सट्ठ जिन्ने बी बच्चे सारा उ'नें ग्रुप बनाए दा हा सारें गी पढ़ाऽ दे सारें दी कट्ठियां क्लासां लगदियां हां ते मतलब स्कूला आह्ला सिस्टम पूरा टैम टू टैम क्लास लग्गनी पूरे मतलब बक्खरे बक्खरे जिन्ना कोई बी जिन्ना इंग्लिश दा टीचर ऐ ओह्दी मतलब पैह्लें क्लास होई गेई पंजताली मिन्ट दी क्लास होई गेई पैह्लें इंग्लिश दे टीचर ने क्लास लैनी दूई हिन्दी दी होई गेई ते उ'न्नै हिन्दी दे टीचर ने गै लैनी जिन्ने त्री मैथ दी होई ते मैथ दे टीचर ने लैनी मतलब सारे उ'ऐ स्हाबै टैम रक्खे दा हा जेह्ड़ा बी होंदा ओह्दे बाद च साढ़ी मतलब आनलाइन पढ़ाई होई सारे बच्चे क्लासां लांदे रेह् जे कोई बी इ'यां कोई क्लास मिस्स करदा जां ओह् ओह्दी मतलब इं'दे क्लासें बिच्च गै अटैंडैंस बी होंदी ही जेह्ड़ी कोई अटैंडैंस होंदी ही अगले दिन पुछदे बी है हे कि तूं ओह् क्लास कैंह् निं लाई ही जि'यां पेपर होएआ आनलाइन गै मतलब उ'नें ऐप बनाए दा ऐप दे थ्रू गै पेपर होएआ मतलब लाकडाऊन बिच्च बच्चे पढ़दे हे ते आनलाइन गै पढ़े सब कुछ आनलाइन गै क्लासां लग्गियां लाकडाऊन बिच्च सारें बच्चें कोल फोन गै हे ते फोनै बिच्च गै क्लासां लगदियां हियां